मने बिजलीके संबंधमे हम कहैत छी बिजली रहैत यऽ आओर कभी कभार साँझाके टाइममे बिजली चलि जाइए या कटि जाइए तब ओहि स्थितिमे हमरा सबके अनहार भऽ जाइए घरमे टोला पड़ोसमे सभक घरमे अनहार भऽ जाइए तब ओ ओकरा लेल हमरा सब किछु नहि किछु बेबस्था घरमे रखैत छी केओ अपना थोड़ा सा रौशनीके लिए मोमबत्ती रखैए केओ मानि लिअ फ्लेश लाइट या आओर आओर अपन सबके करे खातिर कोनो एकटा भेपरे लाइट रखैए फ्लेश लाइट रखैए मोमबत्ती रखैए जेकर बेबस्था राखिके लाइन चलि जाइके बाद तऽ ओकरा जलाके ओ अपन प्रकाशके फैलाके अपन जे भी थोड़ा बहुत काम यऽ ओकरा आधार पर करैत यऽ किछु देर तक हमरा सबके अगर बिजली कटले रहैए आओर आबैमे बिलंब होइए तऽ हमरा सब एकरा लेल मने सूचनाके देबाके लेल बिजली बोर्डके आपातकालीन या तऽ ऑनलाइन भेजैत छियै या नहि तऽ कॉल करिके ओकरा से बात करैत छियै जे हमरा सबके बिजली कटि गेल अछि किछु देर भऽ गेल यऽ तऽ हमरा सबके से नहि तऽ बिजलीके बेबस्था करू तऽ ई सूचना हमरा सबके मानि लिअ ऑनलाइनेके द्वारा दै दै छी या नहि तऽ कॉलोके द्वारा ओकरा कहैत छी आ ओहि पर हमरा सबके रहैत छी आओर एकटा मोमबत्ती या भेपर लाइट या फ्लेश लाइट जे भी रहैए ओकरा हमेशा अपना घरमे रखैत छी पहले तऽ एगो हमरा सबके लालटेन डिबिआ ईसब रहे रहै तऽ ओ सब जलाए लै रहिए लेकिन आब तऽ लालटेन डिबिआ सबके बेबस्था खतम भऽ गेल यऽ ओकरा खातिर मोमबत्ती सब चलल या तरह तरहके एलेक्ट्रोनिकमे तरह तरहके भेपर लाइट बल्ब मने इमर्जेंसी बल्ब आबैए ओ सब जला जलाके हमरा सबके बिजलीके कटि जाइके बादमे थोड़ा देरके लिए ओकरा बेबस्था करिके अपन अँधेराके दूर भगाबैके कोशिश करै